जी मैं हर रोज़ लाइब्रेरी जाता हूँ और वहाँ पे मैं मेरी मनपसंद किताब है हिंदी की किताब उसमें मेरे को नई नई कहानियाँ पढ़ने में और अच्छे अच्छे सुविचार पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर पे मेरी निजी लाइब्रेरी है जिसमें ज़्यादातर हिंदी के ही किताब हैं और मेर मुझे मै मैथ में भी रुचि है और मेरे को राइटर में प्रेमचंद बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी एक एक लाइन मुझे अच्छे से याद है और मैं अपने सपनों की लाइब्रेरी में तो